अंजी आहो आहो तुस कुन्न कुत्थें जेही में ते निं हैन ना इत्थें ते ऐनी कोई कुत्थें जेह् मिगी ते ऐनी पता केह्ड़े रंग दा एह् लाल जेहा आं प्यारा आं प्यारा प्यारा में गांधीनगर एह् गांधीनगर अंजी हून तुस सनाओ में शामीं बेल्लै आना उस साईड़ अ गांधी चौक आह्ली साईड ते तुस इत्थां आइयै लेई लैयो अ आं में अपने कोल रक्खी लैना ते तुसें फोन करेओ लेई जाह्गी आं ठीक ऐ एह् तुंदा गै नंबर ऐ नी एह् ठीक ऐ